ہلو راکیش ٹریول سے بات کر رہے ہیں آپ جی جی پچھلی بار میں نے آپ کی گاڑی بک کی تھی تو میرا کافی اچھا ایکسپیرئنس رہا کیونکہ آپ کے ڈرائیور جو تھے وہ کافی پولائٹ تھے کافی اچھے ان کا جو بات چیت کرنے کا انداز تھا کافی اچھا تھا بہت کیئرفل تھے کیئرلیس نہیں تھے تو میں چاہتا ہوں کہ پھر سے میں آپ کی گاڑی بک کروں اور ڈرائیور بھی سیم ہو کیونکہ اس کے ساتھ میرا جو ہے ایکسپیرئنس رہا بہت ہی اچھا رہا ایک ڈرائیور کا جو وہ ہوتا ہے ایک اپنے اس سے کلائنٹ سے یا اپنے اس سے بات کرنے کا مجھے بہت ہی خوشی ہوئی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ گاڑی کوئی بھی بھیجیں لیکن ڈرائیور وہی ڈرائیور وہی بھیجیں جس جس جو پچھلی بار آپ نے بھیجا تھا کیونکہ وہ مجھے بہت ہی وہ پسند آیا اور اس کا ساری چیزیں اچھی تھیں تو پلیز برائے مہربانی آپ اسی ڈرائیور کو پھر سے بھیج دیجیے ہم آپ کے بہت ہی شکرگزار ہوں گا